साढ़ै ग्रां दे बिच अस जेल्लै हुन कनक राह्ने ते पैह्लें तुसें ई पता कि ओह्दे कन्नै रांह्दे हे दांदें कन्नै ते दांद दांदें कन्नै बांह्दे ते कनक कुनक रांह्दे हे अस ते ओह् नेईं बीऽ रांह्दे ते केईं बीऽ खाऊड़दियां ही चिड़ियां केईं नेईं केईं ते केईं जम्मी जंदा किश नेईं जमदा किश कीड़े खाऊड़दे ते जेह्के थोह्ड़ा थोह्ड़ा जेल्लै उगदा ते कनक उगदी ते ते डंगर आई जन्दे किश चिड़ियां खाऊड़ दियां किश डंगर खाऊड़ दे ते अपने बचाव गल्ला के अस ओह् करने ते झल्ल झुल्ल बगैरा दिन्ने अस ते कि थोह्ड़ी चीज बची जा फ्ही कुतै मक्कां शक्कां रांह्दे ते पैह्लें रांह्दे हे दांदें कन्नै ते अजकल रांह्दे ओह्दे कन्नै ट्रैक्टरै कन्नै ट्रैक्टरै कन्नै की कि शैल नेईं बीऽ लगदा दांदें कन्नै शैल बीऽ लग्गी जंदा हा ते शैल उग्गी जंदा जि'यां किश बी जि'यां जि'यां लांदे हे उ'आं उ'आं दांदें कन्नै जि'यां राह्नदे उय्यां शैल बी लग्गी जंदा अज्ज्कल टैक्टरे कन्नै नेईं लगदा तो किश बी चिड़ियां खाऊ दियां किश कीड़े खाऊ दे ते किश जि'यां फ्ही थोह्ड़ा किश बचग उग्गग उग्गग ते ओह् उगदा ते किश फ्ही डंगर आई जन्दे कुसै दे किश ओह् खाऊड़ दे ते जि'यां फ्ही ओह् थोह्ड़ा खरा होंदा मक्कां खरियां होंदियां ते इच्चरे बांदर आई जन्दे फ्ही उसी बचाने ताईं अस बुत्त शुत्त बनांदे हे जां कुतै पीपा लांदे हे उसी ठोह्रदे हे ते की किअपनी फसल बचांदे हे अस ते फसल बचाने ताईं बुत्त बनाए दे होंदे हे ते ओह् डरी जन्दे ओह् डरदे हे तां करियै ते फ्ही अजकल ते बांदर आई जन्दे ते बांदरें बांदर